पयली गांवांनी जे लोक आपली शेतां करताले ते अशे कोणा कडल्यानय रीण अशे घेनाशिल्ले पयली गांवांनी शेतां करपी लोक ते एकामेकांच्या शेताच्या कामाक वयताले जशे आयज एकल्याच्यो मेरो मारपाचे काम आसा तशेंच मेरू लावपाचे रोंप लावपाचे काम हे सगळे काम जे आसा ते गांवांतले शेत करपी एकामेकाच्या कामाक पावताले पूण तें काम केल्ल्याचे पयशे घेना आशिल्ले पयश्या बदला तें काम करताले आयज आपणाल्या कामाक जे लोक आयला फाल्यां ते लोक तेमच्या कामाक वयताले बाटर सिस्टम आमकां पयली शेताची कामां करताना पळोवपाक मेळटाली पयली शेत करपा खातीर लोक रीण अशे घेनाशिल्ले पयली शेत करपा खातीर पयशे मोडप जावं रीण घेवप अशें नाशिल्ले कित्याक म्हणल्यार पयली लोक आपल्या शेतांनी बैलांचे जोत बांदताले पूण आतां तशें ना आतां ती परिस्थिती बदल्ल्या जशे की आतां लोक कांय आसा ते गोरवां पोसनात आतां शेत ट्रेक्टर घालतात ट्रॅक्टराक पेट्रोल मागीर ऑयल घालपाक जाय पडटा समज ट्रॅक्टर कितें जालो जाल्यार तो सारको करपाक मॅकानिक जाय पडटा त्या मेकानिकाक दिवपाक पयशे जाय पडटा जावं पेट्रोल ऑयल हाडपाकूय खूब पयशे जावं पूण गांवांत जे गरीब लोक आसता तुमचे कडेन आसनात तसले पयशे ह्या कारणाक लागून लोकांक शेत करपा खातीर रीण काडपाक पडटा अशें म्हाका दिसता म्हाका अशें दिसता जे कोण गरीब लोक शेत करतात तेमकाय सरकारा कडल्यान सवयती मेळपाक जाय आनी ह्या लोकांनी शेत रोवपाचे सोडपाक जायना अशें म्हाका दिसता